हांव ज्या शारांतल्यान येतां तें पणजे पणजे ही गोंयची राडपटण राजधानी पणजे पळोवंक गेल्यार चडशीं जी जमीन पळय आसा ते आमचे आर्मी आर्मीक घेतिल्ली आसा मागीर तें कला अकादेमी कडलें मिलीटरी हॉस्पीटल आसूं आल आल्तीनार आसूं नाल्यार पणजे नवींद टायम्साचें हावज आसा थंय म्हणजे जाका आमी स्ट्रेटजीक लोकेशन्स म्हणटा तें नवीन टायम्सान घेतिल्लें आसा पणजेन चडशें कितेंच ना अशें ना राज राजधानी राजपटण जाल्ल्या कारणान तें विकसीत अशें शार आसा पणजेन जर तूं शिकतलो जाल्यार तुका प्रायमरी धरिल्ले शाळा शाळा धरिल्ली हायर सेकेंडरी कॉलेज सगळी विंगड विंगड सं संस्था आसा मागीर त्याच प्रमाणे पणजेन तरेतरेचे उद्दोजकांचे ऑफिसां आसा पणजेन काम करपाक गोंयचे आमचे बाकीच्या भागांतले परवरी धर म्हापशा धर अथवा पेडण्या धरिल्लें काणकोणचे धरलें लोक कामां करूंक येता प पाट्टो पळय आसा पणजे जंय जंय आमची सेंट्र्ल लायब्ररी आसा आनी सरकार सरकाराची थंय खुबशीं सरकारी ऑफिसां आसा पास पासपोर्ट म्हूण नाजाल्यार बारीक बारीक सारीक रेजिस्ट्रेशन ऑफ मेरेजीस मागीर बथ बर्थ एंड डेथसाची ऑफिसां आसा आल आल्तीन हें आमचें पणजेचें म्हत्वाची जागा कशी थंय तुगेलें इलेक्श इलेक्शन कमीशनाचें ऑफीस आसा जॉगर्स आसा आर्च बिशोपाची पा पालास आसा मुक्यमंत्र्याचें रेजिडेंट आसा आर्च बिशोप पालासाचे सायडीक लोकयुक्ताचें ऑफीस आसा खबशे सरकाराचें यंत्रणां थंय आसा आनी तें देकून पयलीं पासून आल आल्तीनचें जमनीचें मोल चड आसा आनी पोर्तुगेजां तेंपार पसून थंय बरेचशे लोक रावताले आनी आल्तीन पयलीं पासून तेन्ना लोक गजबजता आनी आतां सरकारान फोरेस्टाची थंय बिल्डींग बांदल्या आनी आय आयटीन तरेतरेचे पंब्लिगाचे कोर्स आरकीटेक्चराची कॉलेज आसा म्युजिकाची थंय कॉलेज आसा जे आर पी आसा जाका पुलीस हेक्वॉटर्स म्हणटात पॉली टेकनीक आसा मागीर इले इलेक्ट्रिसिटी डिपाटमेंट आसा आनी तेच प्रमाणें पणजेन पणजेन मांडवी न्हंय व्हांवता जी सत्तरींतल्यान सुरू जाता ताका आमी म्हादय म्हणटा आनी त्या म्हादय मांडवीन तुका बरो बरोसो एक वीव पळोवंक मेळटा आनी त्या हातून आतां थंय विंगड विंगड कजिनो आसा विंगड विंगड कजिनो आसा आनी तेच प्रमाणे तरेतरेची पणजेन फाय स्टार हॉटेलां आसा कितेंच ना कितेंच ना अशें ना सिनेमाचें तुका पळयतलो जाल्यार हॉल आसा इफी जी अतंरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवल जाता भारत सरकार दवरता इनफोमेशन एंड ब्रोडकास्टींग ती आमची इफी पणजे शारान वर्सान वर्स दोन हजार तिना साकून सेगीत जायत आसा आनी गोंय पणजे हें आतां परमनंट वेन्यू इफ्फीक अशें थारायलां पणजेच्यान मातशें भायर ताळगांव ताळगांव पडटा थंय श्यामा प्रसाद मुकर्जी स्टेडीयम आसा गोंय विद्यापीठ आसा पणजे पणजेच्यान खुबशे गजालीचेर तर ओल्ड गोवा पोर्तुगेजाच्या तेंपा वयली पयलीं राजधानी ओल्ड गोवा पणजेच्यान धा किलोमिटराचेर आसा सो खुबश्यो गजाली दिवजां सरकल आसा अट मांडवी न नदीचेर दोन पूल आसा आतां सरकार आनी एक तिसरो दोन हजार एकोणिसान उक्तावण केलां अटल सेतू आसा खुबश्यो गजाली आनीकूय पणजेन येता हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा सायक्लींग ट्रेक म्हणा नाजाल्या इंडो स्टेडीयम आसा आमचे कडेन स्विमींग पूल आसा आनीकूय जें कितेंय ना मेट्रो म्हूण तें चालीक लावपाचो प्रयत्न चालू आसा रेल्वे स्टेशन म्हणा सो फुडारान सुदारणा सुदारणा आनीकूय जातलीं आनी खुबशे वेपारी तरेतरेच्यो चेनी भारतांतल्यो जगभरच्यो पणजे येवन इनवेस्टेमेंट करता आनी त्याच प्रमाणे कस्टमाचो म्युजीयम आसा पणजे थंय